حیدرآباد کے ہے بہت سے نے فیسٹیولاں ہیں جیسے بونال ہے پنگل ہے گنیش ہے میلادالنبی ہے ایسے بہت سے تہور ہیں حیدرآباد میں منائے جاتے ان میں سب سے زیادہ دسہرا منایا جاتا ہے اور ایک ہے جو مسلم بہت مناتے ہیں میلادالنبی ہے